जोंनि टाउन एबा गामियाव एबा न'आव बिजाब बाख्रि गैया थेवब्लाबो आङो बिजाब फरायनानै मोजां मोनो बर'नि सल'मा बिजाबफोरखौ आङो बांसिन फरायनानै मोजां मोनो मानोना बेयाव बर'फोरनि राव बर'नि रावजोंनो लिरो नालाय बर' रावजोंनो मोजाङै फरायनानै सल'मानि गुबै प्लटखौ जोङो बुजिनो गोरलै जायो बेनि थाखाय आङो बर' रावनि सल'माफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो सल'माखौल' नङा सुंद' सल'फोरखौबो फरायनानै मोजां मोनो थेवबो सुंद' सल'निख्रुइ सल'माखौ आं बांसिन मोजां मोनो मानोना सुंद' सल'आव सल'आव गुसुं जेनेबा सल'नि प्लटआ गुसुं जायो बेनि थाखायनो एसे आद्रा थानाय थानाय मोनो बेखाय आङो सल'मा बिजाबखौ आङो बांसिन मोजां मोनो आरो फरायनानै आरो गोबां दुखुनांथाव दुखुनांथावबो लिरोथ' बेनि थाखाय दुखुबो मोनो माखासे सल'फोरखौ फरायनानै बेनो सल'माफोरखौ आं मोजां मोनो जायखि जाया बर'नि सल'माफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो आरो